मां हिकु किताबु ॾिठो हुओ हुनजो नालो हुओ इतिहास सिंध जो मां उहो पढ़ण शुरूआत कयो त मूंखे न पोइ वणे पढ़ण बट मां जीअं जीअं हुनखे पढ़ण पढ़ां पोइ त मूंखे वधीक सुठो लॻण लॻो इहो किताब मां कलाकनि जा कलाकु पढ़ां पोइ हुन में असांजे सिंध जो इतिहास लिखियल आहे जीअं त मां इहो किताबु जेसीं ताईं पढ़ी करे ख़तमु न कयां तेसीं ताईं मुंहिंजे मन में उत्साह पियो थिए हिनजे हिनजे बारे में मां ॿुधाइण चाहियां थो जीअं त असांजे सिंध जो विरहांङो थियो असां विरहांङे खां पोइ सिंध मां असां भारत में आहियांसीं भारत में असांजा जेका माउ पीउ हुआ असां ॾाॾा ॾाॾी हुआ जेका उहे कीअं हिते आहियां उहो की उन्हनि कहिड़ियूं कहिड़ियूं दिक़तूं ॾिठियूं कीअं उहे हुते इन्हनि पंहिंजो अझो ॻोलियो कीअं पंहिंजो उन्हनि जो पंहिंजो धंधो हिते ठाहियो हुन धंधे मां उहे वधिया ऐं उहा अॼु मां ॾिसी सघां थो मूंखे वधीक ख़बर त न हुई माण्हुनि जी मां ॿुधो हुओ की असां असांजो विरहांङे खां पोइ इहो इहो कयो आहे बट जेके हिन किताब मां मूंखे वधीक सुठे नमूने ख़बर मिली आहे इअं त असांजो सिंध जो इतिहास कीअं हुओ ऐं छा हुओ